ہمارے گاؤں میں کھیت ہیں جو کہ مکہ اگائے جاتے ہیں جیسے کہ نقل وحمل کیا جاتا ہے جیسے ہاں اگاتے ہیں اور پھر دوسرے شہر یہاں کی دیش بھیجا جاتا ہے جیسے کہ اناج اگر کم دام میں بک جائے تو گھاٹا لگ سکتا ہے تو ہم سب نقل و حمل کرتے ہیں جیسے کہ نقصان ہو اور جب نفع ہوتا ہے تو ہم سب بہت ہی خوش ہوتے ہیں بجنس ہمیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے نقل و حمل جیسے کہ پڑھائی لکھائی دوسرے شہر جانا پڑتا ہے وہاں پڑھائی لکھائی بہت ہی خوش ہو خوبصورت ہوتی ہے اسی لیے ہم سب دوسرے شہر جاتے ہیں اور بنائی کٹائی جو بھی ہوتا ہے کر کے اور پھر دوسرے شہر بھیجا جاتا ہے جیسے کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو نقل و حمل کیا جاتا ہے اور پھر اگر جو نفع ہو جائے تو ہم جب بہت ہی خوش ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے جیسے کہ یہ دیش میں ویوستھا نہیں ہو تو اگلے دیس میں سے ویوستھا ہو تو وہاں جا کے آرام سے پڑھائی کر سکتے ہیں جیسے پڑھائی لکھائی کھیل دھوپ رہنا سہنا سب کو دیکھا جاتا ہے اور پھر ہم سب آرام سے پڑھ لکھ کر کے کچھ بزنس کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی نوکری کرنا پڑ پڑے آگے چل کے وہی طرح ہی نقل و حمل کرنا پڑتا ہے نقل و حمل وہی بجنس جیسے کہ ہم اپنے بجنس کو چلا سکتے ہیں